جی ہاں در اصل میں جس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں جہاں پڑھ رہا ہوں وہ ادارہ ایک دینی ادارہ ہے وہاں پر مذہبی تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے اور اس ادارہ کا جو نصاب ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل مذہبی نصاب ہے جہاں ہمارے پیارے مذہب مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یعنی قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسی لیے ہم وہاں پر اپنے نصاب میں دینی مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس تعلیم نے بہت حد تک میرے نظریے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کیا ہے مشہور شعر ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے